अंजी मैडम जी अच्छा अच्छा केह्ड़ी केह्ड़ी लकड़ी लग्गी दी ऐ एह्दे च आं बाल्टी थुआढ़ी सेही ऐ पर साढ़े इद्धर बच्चे बी हैन ते अज्जकल दे बच्चे कुद्धर मनदे ते ओह् बैट बॉल खेल्लदे ओह् फोनै कन्नै गै चम्बड़ी पौंदे पबजी पबजी गै खेल्लदे रौहंदे ते चलो अच्छा किन्ना ओह् ऐ थुआढ़े बैटे दा अच्छा ठीक ऐ फिर आई जाओ में लैन्नी आं चलो ठीक ऐ फिर मैडम जी